हॅलो हरमल फास्ट फूड न्ही हांव आंगोंदाच्यान उलयतां म्हाका आज ऑफिसानसान येवपाक मात्सो वेळ जालो तुमच्या थंय खूब तरेच्या बरें जेवण जाता न्ही सो म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली वेजान आनी नॉ वेजान कितें आसतलें आं वेजांत चिकन फ्रायड रायस सी फूड बिर्याणी चिकन चिली आनी वेजांत पनीर मसाला

वेज फ्रायड रायस गोबी हां म्हाका वेज जाय आशिल्लें म्हाका वेज फ्रायड रायस आनी एक पनीर मसाला आनी म्हाका एक सांगूंक शकतात तुमी म्हाका हातूंत कितें डिस्कावन्ट दिवपाक शकतात हां दितले न्ही बरें म्हाजें हें फूड आसा तें म्हाका णव तें धा मेरेन डिल्हिवरी केल्यार पुरो करतले न्ही हां ओके बरें थँक्यू